ही जेके वेझड़ाअ में हाणे मां गाउन वरिता हू तमामु सुठा आहिनि कपड़ो त ऐॾो हल्को आहे ॼणु शरीर ते पाए आहे ई कान पातलु धोइण खां पोइ नरम वियो अथसि न कपड़ो सुसियो आहे रंग बि ॾाढा वणंदड़ आहिनि पाइण में ॾाढो कपड़ो हल्को फुल्को आहे ऐं अघु बि बराबर आहे महांगा बि काननि ऐं वणंदड़ु बि आहिनि मां त चाहींदम त इहे ही साॻियो कपड़ो वरी मां वठी करे पाहियां